नमस्ते नमस्ते शादी है लड़की गहने की जरूरत है क्या आपके हैं चाहिए तो हमें सोने का ही लेकिन और रेट क्या है नहीं गहना आप फिर बताएँगे कि कौन सा गहना कैसा कैसा है जैसे नहीं सूट या हार है या अँगूठी या कनफूल है तो कौन सा और गहने जो चाँदी के होते हैं पायल है करधनी एक होती है और और कोई अरे सभी चाहिए लेकिन रेटै आप महँगा कुछ कह रहे हैं इसीलिए

अच्छा आएँगे देख ठीक सूट ऊट के लिए है उससे कम का कोई व वह किस रेट का होगा जो कम का मिलेगा

के लिए तो छूट कितना है सब चाहिए तो और भाई गहना और कुछ बकाया ओकाया

चलिए ठीक है आऍंगे तो ले लेंगे